हाँ जी भईया बोलिए हाँ भईया हाँ बात कर रहा था टमाटर भईया मंडी में बारह रूपए किलो चल रहा है पाँच किलो लोगे तो भईया पंद्रह लग जाएगा आपको ओके मिर्ची दो सौ रूपए किलो

एक पसेरी में पड़ जाएगी भईया आपको तीन सौ समथिंग अदरक एक के जी दो सौ रूपए किलो आधा किलो भईया सौ रूपए का पड़ जाएगा आपको